जूनागढ़ क्षेत्र में अचणु वञण जे लाइ साधन पाण घणेई अथई भाई बसि आहिनि ट्रेन्स आहिनि उन में खपे उन जहिड़ी फैसेलिटीज़ हूंदियूं अहिनि जा पाण रोड तां बि किथां वञूं था पिया त भाई रोड बि इअं ठहियलु हुजणा खपनि इअं न हूंदा आहिनि खॾा इलाही जॻहि हूंदा आहिनि त उहो हितां जे जेके बि हूंदा आहिनि महानगर पालिका वारा उन्हनि खे हिन में इलाही सुधारु खणी अचणु खपे हितां खां ॿाहिरि खां बि भाई सम्झो पाण ॻणियूं था की भाई हितां जो मोस्ट फेवरेट रूट आहे ट्रेन जो वेरावल थी राजकोट त उन रूट में बि ट्रेन में इलाही भीड़ भाड़ हूंदी आहे हिते नौकिरीअ जी जूनागढ़ में ॿी कोई फैसेलिटीज़ न हुजण जे करे वेरावल आहे जूनागढ़ आहे आसे पासे जा भाई जेके नंढा गामड़ा आहिनि उतां खां सभु राजकोट पासे सुबूह जी ट्रेन में वेंदा आहिनि त तंहिंमहिल उन्हनि में भीड़ भाड़ इलाही हूंदी आहे त उन जे करे सरिकार खे सम्झी करे ट्रेन भाई दॿा थोरा वधाइणा खपनि जंहिंजे करे भाई माण्हुनि खे का बि तकलीफ़ु न अचे ऐं ॿिया बि जीअं माना रस्तनि जी पाण ॻाल्हि कयूं था जां भाई मालु सामानु भरण जो आहे भाई ॿाहिरां खां सामानु घणनि में ईंदा आहिनि वेंदा आहिनि त मालु सामानु भरण में बि हिकु लिमिट हुजिणी खपे भाई घणनि भाई हिते जीअं कपास जी उत्पादन थींदो आहे कपहि जो त ॿाहिरि मोकिलिण लाइ उन में लिमिट खां वधारे भरियलु हूंदो आहे त उन में बि सरिकार खे ॾिसी करे हुन में फेर फार खणी अचणु खपे ऐं जेके रस्तनि जा बि मां तव्हां खे ॿुधायां भाई घणी जॻहियुनि ते टॉल टेक्स बि हूंदो आहे त उते बि रस्तो बि भाई इलाही सुठो जाम हुजणो खपे भाई टेक्स वठनि था पिया उन रस्ते तां गाॾी कढण जे लाइ बि पाण खे टेक्स भरिणो पवंदो आहे त उहो रस्ता बि जाम सुठा हुजणा खपनि जेके भाई इअं क़ाबिले तारीफ़ु न हूंदा आहिनि ऐं भाई पंहिंजी आवक जावक जी ॻाल्हि कयूं त भाई बसि में जा हुन में माण्हू बि वधारे भरण में ईंदा आहिनि त इन सां तकलीफ़ु पाण खे इअं थींदी आहे की भाई कंहिंमहिल बसि में ओवर लोड थी थो वञे जां को तकलीफ़ अची थी वञे पई त पाण जिते टेम ते पुॼणो आहे उन टेम ते बि पुॼी न था सघूं पिया पाण खे बि घणी तकलीफ़ु सहनु करिणी थी पए त हीअ फेर फार इलाही ज़रूरी आहिनि की भाई हुतां जी सरिकार खे जां जेको बि माण्हू हुजे जंहिंखे डिसिज़न्स खणण जा हुजनि त हू जरूरी शइ आहे की खणणु खपनि